हय भविश्यांत शिवणेची आनी विणपाची प्रक्रिया आवडटा ती म्हणल्यार विणपाची तुका आतां खंयीय यूज जाता इव्हन आतां लग्न जालें व्हंकल शिंवलेली किंवां विणलेली सगळें कितें कितें केलेलें आसता तें आपल्या घोवागेर घेवन वयता थंय मागीर तें नेक्स्ट डे आपलें कितें विणलेली कितें आसा पय कितें तें सगळें व्हरून सगळें मांडटा थंय आनी सगळे गांवचे लोक येवन पयता ती एक आमची अशी संस्कृती कशी आसा गोवन हिंदुंची तें ती म्हाका एक ती प्रक्रिया आवडटा आनी अशें आतां खूब खूब लोक आनी इव्हन चेडवां आतां अशें शिवण क्लासीस जॉयन करता तें तीं शिकता थंय विणपाक बिणपाक सगळें करपाक शिकता आनी मागीर तीं तेंकां तो फायदो पडटा ना जाल्यार आतां मार्केटांत रेडिमॅड येता शिवलेलीं म्हणलेलीं रेडिमॅड येता तीं तुका थोडीं जाणां कितें करता तीं घेता आनी थंय व्हरता घोवागेर व्हरता दाखोवपाक पूण आपूण शिंवपाक आनी विणपाक शिकलेले तो मैन फायदो जाता तेंकां आनी तेंचे पयशे बी वांचता अशें हें आवडटा